हाँ हम अलग अलग प्रकार के मौसमों में भी दौड़ करते हैं जैसे गर्मी के टाइम में हम सिर्फ़ घुटने और एक बनियान पहन कर ही दौड़ करा करते हैं और जैसे जब ठंडा मौसम आ जाता है तो हम जर्सी सूटर पेंट और जूते और मोज़े पहन कर ही दौड़ करते हैं बरसात के टाइम में हम रेनकोट पहन कर भी दौड़ करते हैं यानी तीनों मौसमों में हम बहुत अच्छी तरीक़ा से दौड़ कर लेते हैं लेकिन इन का पहनाव अलग अलग ढंग से होता है हमारे गर्मी में तो गर्मी लगती है इस लिए हम कपड़े कम पहनते हैं और ठंडे मौसम में हम सारे कपड़े पहन लेते हैं ऊनी कपड़े पहन लेते हैं बरसात के टाइम में भी हम अच्छे से नहाते नहाते और अच्छी सी तरीक़ा से दौड़ कर लेते हैं